ٹیکنالوجی نے ہی ملازکم ملازمت کے مختلف مواقع ملنے میں مدد کی ٹیکنالوجی میں نام آتا ہے کمپیوٹر کا کمپیوٹر ریولوشن مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ شریندر شری راجیو گاندھی جی نے جب انڈیا میں کمپیوٹر جب آپ پردھان منتری تھے کمپیوٹر لانے کی جب بات کہی تو بہت ساری نے تو بہت سارے نے اپ بہت ساری اپوزیشن پارٹیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ نہیں یہ بہت سارے لوگ کو ملازمت سے ہٹا دے گی جو لوگ کمپیوٹر نہیں جانتے وہ لوگ ملازمت کھو دیں گے جو لوگ کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں وہی جانیں گے وہی لوگ کو یہ مواقعے ملازمت کے ملیں گے لیکن یہ بات غلط ثابت ہوئی جب کمپیوٹر انڈیا میں آیا ٹیکنالوجی آئی تو لوگوں نے اسے سیکھا اسے سمجھا اور اس کا استعمال شروع کیا تو جس طرح کا کام ٹیکنالوجی کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کے کام آسان ہوا لوگوں کا وقت بچا لوگوں کی کام کی اسپیڈ بڑھ گئی اسی کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے لوگوں کو ملازمت اور کام پراہم فراہم کیا لوگوں کو شانے بشانے چلنے میں کمپنیز کو آگے بڑھانے میں اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور کمپیوٹر کے ذریعے نے لوگوں نے اپنی ملازم ملازمت کی کمپنی نے ترقی کی ایک سے ایک نئی چیزیں ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جس وقت کیلکولیٹر ایک بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی آج کمپیوٹر اس سے کئی گنا زیادہ کام کرتا ہے پلس مائنس ایزیشن سبسکربشن بل بنانا کرانہ دکان کمپیوٹر چھوٹی سے چھوٹی جگہ ٹول پلازہ ہو گیا کرانہ دکان ہو گیا گورمیننٹ آفیسز ہو گئی لوگوں کو پن اور پن اور کاغذ کی ضرورت کم لگنے لگی جس سے جیسے واٹر سیو ٹری اور پیڑوں کو کاٹنے سے بچانے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال بڑھنے لگا کاغذ پہ لکھائی کم ہونے لگی یہ ٹیکاوٹے ٹیکنالوجی کے ہی ذریعے یہ ساری چیزیں پاسیبل ہوئی وہ اس کے بعد وہ اس کے بعد فیکس آیا اس ٹے ڈی آئی دور دراز سے لوگوں کو تار بھیجنے میں دو دو دن کبھی کسی کو کسی کے دہانی خبر دینا ہے دو دن آٹھ دن بعد تار پہونچتے تھے خط پہونچتے تھے جب تک تو سارے مواقع ختم ہو چکے رہتے تھے تو یہی فون ٹیلی آیا اس ٹے ڈی آئی پی سی او آیا فیکس آئے دھیرے دھیرے ترقی کرتے گئے اس کے بعد کمپیوٹر آیا ای میل چالو ہو گیا پرنٹرس آ گئے تو یہ ٹیکنالوجی کی ہی مدد سے بہت سارے لوگ کو روزگار ملا بہت سارے لوگوں کو موقع ملا اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں نے اپنے ذریعۂ معاش بنایا اس سے اپنا گھر چلایا آمدنی بڑھائی پیمنٹ بڑھی پہلے کے لوگ سو دو سو پانچ سو روپئے میں ان کی پگا ان کی پیمنٹ پگار ہوا کرتی تھی آج ہزاروں میں ہے اسی کمپیوٹر کے ذریعے انہوں نے اپ اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے کسی کو بیچلر آف انجینئر بی ای سکھایا کسی کو بی سی ایس میں ڈالا کسی کو ای سی ایس میں ڈالا کسی کو ای ایم ٹی سی اے پبلک اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورکنگ میں ڈالا ٹیکنالوجی سکھائی جن طلبا جسے جو اسٹوڈینٹ بنے آج وہ اپنے اپنے اپنے شہر کا اپنے گاؤں کا اپنے دیش کا نام اونچا کیا ناسا میں گئے ہندوستان کے لوگ یہ ایک ٹیکنالوجی کے بدولت آج ٹیکنالوجی سیکھے جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور ترقی کر گئی فون چالو ہوا ویڈیو کالنگ چالو ہوئی کیمرہ چالو ہوا انٹرنیٹ چالو ہوا انٹرنیٹ کے ذریعے اور بھی آسانی ہو گئی ویڈیو کالنگ کرنا بھیجنا ای میل آنا جانا اس کے بعد آگے ترقی کرتی گئی